हलो तव्हां ओला सर्विस मां ॻाल्हायो था अच्छा मूंखे न सुभाणे मुंहिंजी ट्रेन आहे दिल्ली स्टेशन खां मूंखे लखनऊ वञिणो आहे त मूंखे हिकु ऑटो बुक कराइणो आहे ट्रेन न मुंहिंजी देरि जी आहे राति जी साढे ॿारें बजे खां त उन टाईम लाइ कोई टैक्सी या ऑटो तव्हां वटि हूंदो अच्छा ठीकु आहे त पोइ सुभाणे मुंहिंजी साढी पंजे साढां ॿारहं बजे ट्रेन आहे त यारहें बजे जे आस पास मूंखे ऑटो खपे मां पंहिंजे घर जो एड्रस ॾियांव थी त उते तव्हां मोकिलिजो ठीकु आहे लिखो एफ चालीह तिलक नगर इनर सर्कल नीअर इनर सर्कल